म्हाजे भशेन जाल्ल्यांचीं भुरगीं ट्युशनां म्हूण वयता तीं एक गोल दवरून वयता की ट्युशना गेल म्हुणटरी तीं जीं शिकता वो तेंकां जें स्कुलान शिकयलां वो कॉलेजींत शिकयलां तें तेंकां समजना सो तें तेंकां एक बरें अंडरस्टँडिंग मेळपा मेळपा लागून वो तीं टिचरींचो जो फोकस आहा तो तेंचे उरपा लागोन तीं ट्युशना वोयता कित्या तेंच प्रोग्रेस जावूंक वो तेंगे मार्क्स बर येवूं तेक लागून तीं गोल धरून वयतां आनी जायत आतां आमकां ट्युशन पोवपाक मेळटा जशें की एक लॉकल ट्युशन पोळोवपा मेळटा तशेंच आतां जायतीं कोचींग तशेंच हाय फाय क्लासीस सुद्दां जायत जाणां आतां घेता आनी हीं कॉम्पिटिटिव्ह जालां सगळीं भुरगीं सो जायतीं ट्युशन पयलीं परस आतां जायते कडेन एकूच जाग्यार आतां पांच स ट्युशन तरी पळोवपाक मेळटा आनी अशें ना की लायक ट्युशना वचून सगळीं प्रोग्रेस करताच वो करनाच म्हणून तीं दर भुरग्यांचेर डिपेंडंट आहा की तीं कितले एफर्ट्स घालता सो एक पार्ट भुरग्यांले हा आनी तशेंच एक रोल टिचर्सांकूय हा की तीं कशीं शिकयता तेंचें ट्युशनां थोडीं ट्युशन टिचर्स आसा एक शिकोवपा पेशन आसता तेंकां जाय की भुरग्यांलो प्रोग्रेस जाल्लो सो तीं आपल्याच्यान जो एफर्ट्स आहात तें तीं घालता आनी तेन्ना भुरग्यांचेर ती लक्ष दवरता तीं कितून वीक हा तें तेंकां खबर आसता सो तेजेर तीं चड फोकस दिता कित्या तो भुरगो एक्जामी बर करूं तशेंच जायतें एक्जामी प्रेपरेशनूय तेंच कडल्यान करून घेता भुरग्यां कडल्यान टिचर्स जशें की हांव स्कुलांत आसतना ट्युशनाक वयतालें तेन्ना म्हाजी जी ट्युशन टिचर आशिल्ली ती बर शिकयताली तिणें जायतो म्हजेर फोकस घातलो ओलधो हांव मेथ्सान मातशें हांव वीक आशिल्लें तरी पूण तिणें बऱ्या भशीन थंडपणान पासियेंस घेवून म्हाक समजायलें आनी शिकयलें सो तें कशें शिकचें कशें करचें आनी तशेंच एक जायतें तिणें प्रॅक्टीस करपा लायल म्हाका जायतो होमवर्कूय बी ती दिताली कित्याक ते क्वेश्चन्साचेर तसलीं क्वेश्चन्स जर म्हाक येलें जाल्यार भिनासतना हांव तें सोल्व करपाक शको म्हुणोन कित्या थोड पाटी अशें जाता कितें वोस्त सोमजोलना जाल्यार ती जर आमगे पेपरार येली तर पयतनाच भुरगीं घुस्पता सो तश जावपा नाक म्हुणून ती आमकां रिव्हिजन घालताली दर विका तिगे रिव्हिजन आसतालेंच सो टॉपिक ती कंप्लीट करताली तेचेर ती रिव्हिजन घेताली सो म्हाकाय बी तें एकदम बऱ्या पडलें कित्या म्हागे जे मार्क्स मेथ्सा लो जाल्ले ते मागीर चड बर जाले सो स्कुला टायमार जें ट्युशना वयतालें तेज एक्सपिरियंस एकदम बरो आशिल्लो आनी जेन्ना कॉलेजी पावलें तेन्ना तेन्नाय म्हाक ट्युशना गरज पडली टुवेल्थ स्टेंडर्डा सो हांय एक हाय फाय कोचिंग जॉयन केलें पूण सांगपा म्हुणल्यार जें भशेन तेंच्यान सांगलें की अशें शिकयतलीं तीं तशें शिकयतलीं सांगपा म्हणल्यार तशें कांय शिकयलना कित्या जें तीं शिकयतालीं तेंगे ऑर्डर आनी जें कॉलेजीन आमकां शिकयतालीं तेज ऑर्डर एकदम ओपझीट आशिल्ली सो कॉलेजीन जे चॅप्टर फर्स्ट शिकयतालीं तें तीं ट्युशना लास्ट शिकयतालीं सो कीत जातालें थोडे चॅप्टर्स जें आमकां मागीर आशिल्ले ते तीं पयल शिकयतालीं आनी जे एक्जामी आमकां पयले आशिल्ले जे लेसन तीं आमकां सेल्फ स्टडी करपा पडटालीं सो कॉलेजीचे टेस्ट एक्जाम मागीर कोचिंगा गेल म्हणटरी थंयचे सेपरेट लेसन थंय डिफरंट टेस्ट आसताले ते रेडी करपाचे आनी तेय बीन टेस्ट परत अमके एक वीका वीका वीका आसताले आनी मागीर तेंगे एक्जामूय बीन म्हूण तीं घेतालीं सो दोनीय कडेन शिकपा म्हुज्यान जायना जालें आनी तें खूब हेक्टिक जातालें कित्याक सकाळचे ते दनपारा म्हणल्यार तरी कॉलेज आसताली आनी सांजे ते रात म्हणल्यार ओलमोस्ट सात म्हणल्यार आमकां हें उरतालें कोचिंगा उरतालें सो घर पावता म्हणल्यार म्हाक णव जातालीं आनी म्हाक शिकों मातशे सुद्दां टायम पावनाशिल्लो आनी हेक लागून कित जालें मागीर ना म्हूण कॉलेजीं मार्क्स बर येले ना म्हूण कोचिंगा मार्क्स बर येले सो मार्क्स दोनीय कडेन लो जाले इतले पयशे घालून हांव शिकतालें सो तेचें कांय म्हाक रिझल्ट एक बोर मेळना आनी तशेंच म्हाक जायती क्रिटिसीजमूय आयकपा पडलें कित्या लायक पेरंट्स कित म्हुणटालीं इतले एफर्ट्स घातले इतले पयशे घालून सुद्दां एक कांय रिझल्ट येलना कांय बर जालना ना म्हूण ट्युशना बर जालें ना म्हूण कॉलेजी बर जालें सो तेंय बी बिस्तें इतलो टायम सगळो एनर्जी जे पयशे घातले ते सगळें वेस्ट जाले तशे बीन कांयच बर जालना सो कितलेंय ट्युशन व्होडलें हाय फाय आसलें म्हूण अशें ना की तितून बरीं शिकोयतो म्हुणून कित्या कोचिंगाकूय जायतीं भुरगीं आसतालीं ओलमोस्ट क्लासीन जितलीं आसतालीं कॉलेजीन तितलीं भुरगीं कोचिंगा आसतालीं सेम सो कीत जातालें टिचर कॉलेजींकूय त्या भुरग्यांचेर लक्ष दिवपा पावना आनी नाय म्हूण कोचिंगाचेर बीन कित्या एक टायमार कितलें म्हूण लक्ष दितले भुरग्यांचेर कितली म्हुणून इतलें वास्ट पोर्शन आसता सो कितली म्हून ती एक एक भुरग्याचेर लक्ष दितली तेंकां ट्रॅन करतली सो ही आडखळ जाताली मे बी टिचर्सां सायडीन कित्या पर्सनल अटेन्शन ती भुरग्यांक दिवपा पावलना पर्सनल डाउट्स सगळ्यां सोल्व करपाक सेपरेट टायमूच अलोट केलनाशिल्लो फक्त शिकोवपाचें आनी होमवर्क शिकोवपाचें होमवर्क सो जें आमकां समजना ओ जे डाउट आशिल्ले ते सोल्व करपा मेळनाशिल्ले सो हीच प्रॉब्लम जाताली म्हाक दिसता हेच कारणा लागून आमचे मार्क्स कमी जाल्या तर अशें ना की हाय फाय आसलें म्हणून कोचिंग ओर तुगे ट्युशन तुगे बोर मार्क्स येतले तें कोण शिकयता आनी कोण शिकता तेचेर आसा म्हाजे भशेन जाल्यार